ہلو ہاں کیا آپ کپڑے سیتی ہیں کس ٹائپ کے اچھا ہمارے یہاں نا فنکشن ہے ہاں تو دلہن کے کپڑے چھلوانا ہے اور ہم اپنے بھی چھلوائان گے ہم بو بیٹی کے سب کے چھلوان گے چھوٹے بڑوں کے تو دلہن کے یہی جو رارہ ہوتا ہے نا لہنگا رارہ نکا کا سوٹ اور پھر شرارہ بھی رہے گا اور اپتن کا ایک سوٹ رہے گا ڈرس بہت بہترین کر کے تھی نا ہاں جی اپنا ہاں کپڑے میں بہت ہی فنسی کپڑا والنا چاہیے ایپریشر فپریشل کپڑا جو آج کل یہ چلیا ہے بنارسی میں تو ایک جرارہ ہوگا اور چرارہ وہی ہوگا جو کڑھائی میں ہوتا ہے یہ نا پاکستانی لہ گے آ رہے ہیں نا جی وہ اور یہ اگتن کا جو ہوگا وہ سیٹا پٹی کا ہوگا ہاں ہاں کسکیس چیس کی کتنے د ریٹ لیں گی یہ تو بتا دو ریٹ کت ہوگا ارے آپ یہ تو بتاؤ کہ مطلب ایک کا ایک کا کیا پرائز رہے گا الگے لگ ہوتی دای کتااز دو خالی

اچھا لہنگے کی کیا رہیں گے پارہ ہزار اچھا سوٹ تیار کتنے میں ہو جائے گا سوٹ

چلیے پھر ملاقات ہوتی ہے آن کے بات کرتی ہ اوکے انشاء اللہ انھاء اللہ حافظ